जी हाँ मौसम में बदलाव कीड़े और अन्य चीज़ों जो फसलों पर प्रभाव डालती हैं उनसे हम विभिन्न तौर तरीकों के माध्यम से निपटते हैं जिसमे आता है कवर क्रॉप्स कवर क्रॉप्स के माध्यम से हम फसल को एक तरीके से ढक देते हैं जिससे की कीड़े कम लगें मौसम में बदलाव हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े और हम विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ छिड़काव करके भी हम कीड़ों को रोक सकते हैं मौसम में बदलाव के साथ साथ भी फसल में कई प्रकार के नुकसान होते हैं और कई प्रकार से प्रभाव डालती हैं तो उसके लिए भी हम उसमे समय समय पर पानी देकर और विभिन्न प्रकार के खाद बीज डालकर हम अपनी फसल को बचा सकते हैं